असांजे सिंधीयुनि में केतिरा ई कवी ऐं लेख मशहूर आहिनि पर मूंखे चारि पंज अहिड़ा लेख ऐं कवी आहिनि जंहिंजा नाला डाक्टर मोती प्रकाश ॿियों शाह अबदूल लतीफ़ टियों नारायण भारती चोथो कला प्रकाश पंजो मिर्जा हूसैन अरवी बैग मां इन्हनि जा किताब पंहिंजे घर में हमेशा रखंदी आहियां ऐं नवा नवा बि हिननि लेखकनि जा किताब घुराईंदी रहंदी आहियां ऐं मूंखे हिननि जा किताब पढ़ण सां ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं मूंखे कुझु न कुझु हुनुरु ईंदो आहे ऐं मां इन्हनि जा किताब पढ़ी मां ओड़े में पाड़े में पंहिंजे नुहं खे धीउ खे फोननि ते ॿुधाईंदी रहंदी आहियां ऐं मूंखे ॾाढो ई सुठो लॻंदो आहे हिननि जा किताब पढ़ण में ऐं मूंखे ख़ुशी थींदी आहे मुंहिंजो टाइम बि इन में पास थींदो आहे